جی آپ ٹریول ایجنسی سے بات کر رہی ہیں جی میں عشرہ ناز بات کر رہی ہوں جی ایکچولی میم مجھے ابھی کچھ دِن پہلے ہمارے ویکیشنس ہوئے ہیں تو میں ہم ہاں ہمارے ساتھ کچھ فرینڈس ہیں تو ہم ایک ٹرپ پلان کر رہے ہیں تو کیا آپ کار مجھے بک کرنا تھا تو کیا آپ ٹرپ کے لیے کار وغیرہ دیتی ہیں جی ایکچولی مجھے جی ایکچولی ہم لوگ علی گڑھ سے ہیں تو ہمیں علی گڑھ سے کشمیر تک جانا تھا اور ہمارے ساتھ ہمیں لے کے چار فرینڈس ہمارے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیجیے ہمارے جانے کا اور آنے کا کتنا ہمارا اِس کا طے ہوگا

اچھا جی اور آپ لوگ کچھ فوڈ فیسیلٹی پرووائڈ کرتی ہیں جیسے راستے میں اگر بھوک وغیرہ ہمیں لگی ہو تو

جی جی ہمیں ہمارا مینیو بتا دیجیے اُس حساب سے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو نان ویج چاہیے جی ٹھیک ہے تو پھر ہمیں ایسے لنچ میں ہمارا چکن بریانی کر دیجیے اور ہمارا ایسے بریک فسٹ میں اگر ہوگا تو ہمیں ایک چائے اور اُس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا جی ایسے پر پرسن کے حساب سے دیکھ لیجیے چار لوگ کا ہاف جی ٹھیک ہے ہاں اِس طرح سے آپ لوگ اپنا بتا دیجیے اب اِس کا یہ بتا دیجیے کتنا اِس کا یہ کیا ہمارا یہ ایک ہزار آپ نے جو بتایا پر پرسن کا تو اُس میں ہمارا جو فوڈس کا جو بھی اُس کا ہوگا پیسہ تو اِس میں انکلیوڈیڈ ہے اچھا اچھا تو اِس کا کتنا چارج ہوگا ایسے سب ملا کے اچھا ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ ہمارا ایسا کریے ایک جنوری دو ہزار چوبیس کا ہمارا بکنگ کر دیجیے ہمارا ہم چار چار فرینڈس ہیں اور ہمیں چار دِن کا ہمارا ویکیشن ہے تو آپ ہمارا بکنگ کر دیجیے اچھا ٹھیک ہے پھر تو پھر ٹھیک ہے آپ ہمارا جی ٹھیک آپ پیمنٹ پروسیس ہمیں بتا دیجیے تو ہم آپ کا پیمنٹ وغیرہ سب کر دیتے ہیں اور ہمارا بکنگ کر دیجیے آپ ٹھیک ٹھیک ہے اِسی نمبر پہ کرنا ہے نا آپ کا اوکے اوکے تو پھر میں آپ کا پیمنٹ کر دیتی ہوں آپ ہمارا بکنگ کر دیجیے ایک جنوری دو ہزار چوبیس کا اوکے اوکے تھینک یو